تلنگانہ میں روایت یہ ہے کہ یہاں چھوٹا کاروبار جیسے یہاں پہلے سے چلتے آرہا ہے کہ چاول کی کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے چھوٹے سے کاروبار میں منافع زیادہ ہوتا ہے اور مینوفیکچرنگ میں بلڈنگس یہاں پہ بلڈنگ ریل اسٹیٹ بلڈنگ بنانا بلڈنگ بیچنا بہت بڑا کاروبار ہے ملس ہے یہاں چاول کی مل ہے دال کی ملس ہے اور یہ بہت بڑا کاروبار رہتا ہے ریل اسٹیٹ میں گھر بنانا پینٹنگ کرنا درزی کپڑے سینا یہ ایک بڑا کاروبار ہے